यात्रा करण जे लाइ असां सभिनी खां वधीक प्रिफेअर ट्रेन कंदा आहियूं ट्रेन में माण्हू उथी वही सहुलियत सां सघंदो आहे सामान जी सहुलियत थींदी आहे रखण जी ऐं हुनखां पोइ स्टेशन ते लहण खां पोइ ओला करणु पसंदि कंदा आहियूं जे जेका गाॾी असांखे चङी तरह पहुचाईंदी आहे ऐं सभु हंधि घुमाए फिराए वरी अची करे दर ते छॾींदी आहे ऐं हुन खां पोइ सुठनि सुठनि होटलनि ते बीहारींदा आहिनि जंहिंमें असांखे सुठी रोटी उपलब्ध थींदी आहे सुठी रोटी खाइण खांइ पोइ आरामु सां असां घर में पहुचंदा आहियूं उहा असांखे मुसाफ़िरी तमामु सुठी ऐं यादिगार लॻंदी आहे